जोङो मैगं जानायखौ जोथोन लाखिनायाव कफि कफिनि फारसे जेनेबा अलकफि बान्दाकफि फुलकफिखौ बेगरनिफ्राय फोनानै जोङो फुलि जावैयो फुलिखौ जोङो फुनानै आरो हालेवनानै दोगोन खालामो हाखौ बेनिफ्राय जोङो कफि फुलिखौ गायो ओमफ्राय गायनानै जोङो बेखौ जोथोनैनो लाखिनाय जायो आरो ओमफ्राय एम्फौनिफ्राय मानिफ्राय ओ जोङो बारग'होनांगौ जोङो ओमफ्राय दैफोर नांगौबा दैबो सारनांगौ जायो कफियाथ' दै नङाबा जाखाया ओ फुंआव आरो मोनाबिलियाव दै सारनाय जायो ओमफ्राय बेखौ बेनि जेनेबा कफिनि बिलाइखौ एम्फौफोराबो इसे जाखायो बा बेनि थाखायबा जोङो एसे मुलिबो सारनांगौ जाखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बा आरो हा थफ्लाफोरबो सारनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय मुलि सारनानै जेनेबा बिबार बारो आरो बे बिबारखौनो जों जायो आरो खानानै ओ जेनेबा बान्दाकफि बा फिथोब थोब्बाय ओमफ्राय फुलकबि बा बिबार बारबाय बिबार बारबाय आरो ओमफ्राय बारनानै जोङो बेखौनो दानस'नानै जाबाय आरो ओमफ्राय अलकबि बा जोङो अलकबिखौ बेदर मोनजाबाय अलकबिनि बेदर थांनायखौ जोङो जाबाय आरो ओमफ्राय जेनेबा आरो आलुबा आलुबा जोङो बेखौ जोलै बायनानै गायबाय गायनानै जोङो बेखौ रज'बा आलि खोबाय आलि खोनानै जोङो बेखौ आलि खोनानै जोङो बेखौ जोथोनै लाबोबाय बा हाथफ्ला सारबोबाय ओमफ्राय एसे एनै बिलाइखो एम्फौ जाबा जोङो मुलि सारबाय सारना जोङो गोजौ गोजौ जाबा बेखौ जोङो इसे गोजौ जाबा जोङो आरो आलि खोबावनोसै आलि खोनानै गोजौ खालामो ओमफ्राय दसे सम गोजां बोथोर ओ फोयोबा बेयाव जेनेबा खुवा खुयोबा जोङो बेहाय खुवानि मुलि सारबाय सारनानै जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिबाय फोथांनानै लाखिनानै आरो जोङो इसे हा खोस्रोबावबाय आलियाव ओमफाय खोनानै जोङो फिफांआ बोरायबाय बोरायनानै आरो ओ आलु दिसफोराथ' आरो ओ बिबार बारबावो ओमफ्राय बिबार बारबाथाय बुरजा बिबार बारबा बेयो बेदर बुरजा थांबाय आरो ओमफ्राय बेदर थांनानै माबाया उनाव बिफांआ देरथारनानै बेयो लासैनो थैलांबा जोङो बेखौ बिफां थैखांनानै सप्ताहसेफोर थानानै जोङो बुरबाय आरो बुरनानै ओ बेदरखौ बुथुमबाय जोङो ओमफ्राय बेखौ जोङो न'आवनो दोनथुमबाय दोनथुमनानै जोङो बेखौनो ओ जाबाय आरो न'आव ओमफ्राय जानानै जोङो बेखौनो माबा हाथायावबो फानहैनाय जायो जानायबो जायो आरो आलु देसियाथ' जोंना ओ फैगौ बोसोरावबो जेनेबा बेनो जोलैबो दोनजानाय जायो आरो ओमफ्राय ओ बे मा हायब्रिद ना मा बे आलुआथ' जेनेबा सेवनानै थाङो ओ बांसिनानो आद्रि जायो आरो जों ओंखायनो बेखौ जोलै दोन्नो हाया जोङो देसि आलुखौल' दोन्नाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय लाइ लाफा लाइ लाफायाबो जेनेबा बेगरनिफ्राय फोबाय फोनानै जोङो बेखौ रजबा माइसा दांबाय माइसा दांनानै जोङो बेखौनो जेनेबा गोलाव जायोबा जोङो बेखौ हानानै जाबाय माखासेखिनि जोङो हाथाय बाजारावबो फानबाय फान्नानै जोङो बेजोंनो खरसा जाबाय आरो न'नि खरसा ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बिदिनो आबाद खालामबाय थाबाय आरो दस्रा दस्रा मैगं लाफा लाइ लाइआथ' गांखं खायो ओमफ्राय गांखं खानानै जोङो मुथा खायो मुथा खानानै फानो आरो लाइखौ ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो न'आवबो जायो फानोबो बिदि खालामो आरो ओमफ्राय आलु कफि बेसोरो ओमफ्राय फान्थावफोर फान्थावाथ' जेनेबा बिफां जावायबाय बिफां जावायनानै गायबाय ओमफ्राय बे फान्थाव मैगंनि थाखायबा जोङो बिफांखौ गायनानै गिदिर जाबा फिथाय थायबाय फिथायखौथ' बिराद एम्फौ जायो ओमफ्राय बे एम्फौनि थाखाय जोङो मुलि सारनांगौ जायो ओमफ्राय बे मुलिखौ सारनानै जोङो फान्थावा फिथाया स्लिम स्लिम जायो नाथाय बे फान्थाव स्लिम स्लिमा किन्तु मुलि सारनाया फान्थावा ओ मैगंआ मोजां रुया गेब्लेया आरो ओमफ्राय जानोबो गोदै जाया ओमफ्राय आलागा गायखानांगौ जायो जानायनि फारसे मानसिफ्रा बिदिनो गायो जानायखौ आलगा माने जानायखौ हासार होआ बेयाव थारमाने हाथफ्लाफोर सारनाय जायो थेवबाबो एम्फौफोरा मानिया ओमफ्राय थेवबो गेसावफोरखौनो ओ हाख्लाब हुख्लाब न'आव जानाय जायो आरो बांसिनानो बिदि खालामो ओमफ्राय किन्तु मुलि होनायबा एम्फौफोरा जाला ओमफ्राय बे फिथाया स्लिम स्लिम गिदिर गिदिर देरो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिबासो हाथाय बाजाराव लांबाबो फान्नो हायो बेनि थाखाय बिदि खालामनाय जायो आरो बयबो जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय न'आव जानायखौ इसे आलगा गायनाय जायो आरो बेखिनियानो मैगां थाइगंनि थाखाय ओमफ्राय दा माखासे आलु फान्थाव जेनेबा बिसोरो थांखांबाय ओमफ्राय लाइ लाफा थांबाय ओमफ्राय कबिनाबो थांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मैगंआ बिदिनो मेल्ला दंबावो बेयावनो आं दोन्थ'बाय